हँ दरभङ्गा जिलाके बहुत बहुत पुराना इतिहास छै दरभङ्गा जिलामे सभसँ बढ़िआँ कॉलेज पढ़ाइके काफी ज्यादा साधन छै दरभङ्गा जिलाके अन्दर काफी ज्यादा संस्कृत कवि बहुत समस्या छै दरभङ्गामे देखयके लेल अहाँकेँ जे छै हर मिथिला पेन्टिंग अहाँके विश्वमे विश्वपर विख्यात छै जिसके तहत जे छै से अमेरिका इंग्लैंड हरजगहसँ ई विख्यात छै मिथिलामे जे छै से हर तरहसँ हर जे छै से खान पिअन जे छै से बहुत पवित्र मानल गेल छै मिथिलामे खास कए कऽ जे छै से पान मखान जे मिथिलावासीके लेल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध छै आओर जे छै वर्ल्डके आदमी जाहिपर छै बहुत ज्यादा प्रसिद्ध करै छै खायके लेल जे प्रयास करै छै पान मखान तऽ हमरा जे छै मिथिलाके लेल जे छै से जन्मों जन्मोंसँ शुरुएसँ छै आओर जे जन्मों जन्मों तक बादो तक रहतै अहाँसभ मिथिलावासीके जरूर अहाँसभ जे आबि सकै छी हमर मिथिलाके जरूर घुमि फिरि सकै छी हमसभ इएह आशा रखै छी से अहाँसभ जतेक भी आदमी हुए देश विदेशसँ दोसरा देशसँ आदमी हुए तऽ हुनकासभके सभकेँ लए कऽ मिथिला आबयके कोशिश करिऔ हमर संस्कृति जे छै से जानयके कोशिश करिऔ आओर हमसभ इएह आशा रखै छी कि जतेक अहाँसभ मिथिला जानबै ओतेक भारतके संस्कृतिके साथ आओर देशके आगे बढ़ बढ़यके कोशिश करबै साथमे मिथिलावासी सभसँ इहो कहै छियै मिथिलाके तऽ भाषा बहुत मीठा मीठा होइ छै एतुक्का भाषा पूरा दुनिआँमे प्रसिद्ध छै मिथिलाके साथी राम भगवान जे छै मिथिलामे आयल छलखिन हुनकर जे